सुबह सुबह उठलक बच्चासभ पहिले चाय नाश्ता ब्रुश वगैरह किछु नहि चाही पहिले मोबाइल फोन चाही जे हमरा देखिए पहिले जे हमरा जे फोटो हम डाललिए रहै फेसबुकमे इन्स्टाग्राममे के के देखलखिन नहि देखलखिन पहिले ओ चीज चाही ओकर बाद ब्रुश चाही या चाय नाश्ता चाही तऽ ओकर बाद माता पिता पहिले मोबाइल फोन ओहिसँ पहिले किछु नहि चाही पहिले मोबाइल फोनमे इन्स्टाग्राम ट्यूटरमे लॉगिन कऽ के ओकर बाद अपना देखथिन कि कि चीज हइ नहि हइ ओकर बाद किछु काम होतै पहिले मोबाइल फोन अहाँके जेना खुललै ने मोबाइल फोन पहिले देखथिन कहाँ मोबाइल हइ हमरा गिरल उरल तऽ नहि कहीँ चार्ज हइ कि नहि चार्ज हइ कभी किछु कभी किछु कभी फेसबुकमे कभी इन्स्टाग्राममे कभी ट्यूटरमे कभी यूट्यूबमे बहुत तरहके छै फोनमे तऽ एहन एहन चीज निकलै छिए जकर कोइ नाम नहि आजकल देखै छी जहाँ तक तभी से रूपमे लगल रहै छथिन जहाँ देखबै घुमते घुमते टहल टहलोलए जेबै तऽ कोइ ककरो देखबै मोबाइलमे तऽ फेसबुकमे कथी कथी टिकटॉक फल्लाँ टॉक तऽ वएहसब देखै छथिन कोनो मोबाइल अहाँके नहि मिलत राह चलिते हुए जे कोइ फेसबुक नहि चलबैत होउ आओर नहि आओर कि कहै ट्विटर आओर ई टिकटॉक आओर कि सब चलै छै जहाँ फेसबुक इन्स्टाग्राम ट्यूटर कभी कमेडी भऽ गेल कभी किछु भऽ गेल कभी किछु भऽ गेल खाना आगूमे धै गेल हइ खाना नहि जरूरी हइ पहिले मोबाइल फोन फेसबुक देखि लेथिन जे अऽ जे एगो हाथमे फेस मोबाइल फोन एक हाथसँ खाना खेथिन ई नहि जे मोबाइल धऽ दिए पहिले अपना खाना खा लिए पहिले भोजन अपना पेट भरि लिए ओकर बाद अपना मोबाइल देखिए से नहि मोबाइलके साथ साथ खाना भी खानाके साथ साथ मोबाइल भी तब जाके पूरा शरीरमे एक साइड जे खाना जाइए एक साइड से फेसबुक इन्स्टाग्रामके जे अपडेट हइ से मिलता जाइ जे कतना हमरा देखलखिन यार दोस्त आओर